हॅलो

चार पांच स सात किदें आसा कॉलेजीन

ओके

ओके

बरें कॅ एरँजमॅण किदें किदें जाय आमचे मेन हॉलानूच कोरुया न्हय न्हय चड चड भुरगे आनी पाटिसिपँट्स चड आसा जाल्या वयल्या हॉलान करुयां नाजाल्या मागीर आमचो सकलो बारकेलो हॉल आसा थंय करुयां

बरें

बरें मागीर वयल्या आमच्या आमचो व्हडलो हॉल थंय करुयां हॉल क्लीन बी करून दवरता हांव फुडल्या म्हयन्या चार पांच स न्हय ओके बरें बरें

हय पळयता रिफ्रॅशमँट बरें सांगता हांव आनी लंचाचें किदें करपाचें तेंचें की फक्त न्हय न्हय फक्त रिफ्रॅशमॅण की लंच जाय

बरें

बरें बरें बरें हांव एवेलेबल आसा तेका कांय प्रॉब्लेम ना आसा हांव हय बरें बरें बरें